ہلو سر قدیم ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی تھینک یو سر میں نے آپ کے ریسٹورینٹ کے بارے میں بہت اچھا سنا ہے اور آپ کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آج آپ کے ریسٹورینٹ میں ایک آرڈر کیا ہے آرڈر میں میں نے ایک چکن بریانی چکن اسٹو پانچ روٹی دو گلاب جامن کا آرڈر دیا ہے بٹ سر میں نے آرڈر دیئے ہوئے میرے بہت دیر ہو چکی ہے نہ مجھے تا ابھی تک کوئی کال آیا ہے نہ کچھ مجھے پتہ لگا میرے ڈیلیوری کب تک ہو گی آڈر کی میں سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا آرڈر میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے کیونکہ آرڈر دیے بہت دیر ہو گئی میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ میرا آرڈر میں اور کتنا ٹائم لگے گا اگر آپ کا آڈر اتنا ہی لیٹ ہوتا رہے گا تو آپ کا تو نگیٹیو جائے گا نہ یہ کیوں کہ جتنا آپ کا کھانے کی تعریف سنتے ہیں تو پلیز میرا آڈر بتائیے مجھے کتنی دیر لگے گی آڈر میں